मैथिली भाषा जे छै से हमरा हमर संस्कृति हमर संस्कारसभ किछुमऽ रचल बसल छै आ ओना जे छै अपन मैथिल कोकिल विद्यापतियो जे छथिन तऽ ओहो जे छै से एकसँ एक गीत एकसँ एक नचारीसभ चीज जे छै से मैथिलीएमऽ छै आ बड्ड मीठ होयत छै तऽ जखन भी मैथिली बाजैत छी मैथिलीके सम्पर्कमे आबैत छी तऽ लागैए जे हम अपन दिल खोलिके अपन सभकिछु बाजि पाबैत छी अपन भावनाके व्यक्त कए पाबैत छी आ सङ्ग सङ्ग जे भी छै संस्कृति तऽ ओ तऽ मैथिलीएमऽ छै आइ हम कोनो विवाहेके गीत गायब कोनो यज्ञे प्रयोजन करब तऽ सब किछु तऽ मैथिलीए के सहारा लिअ पड़त ओ तऽ हम अपन हिन्दीमऽ नहि करब अंग्रेजीमऽ नहि करब तऽ हर चीजसँ हालाँकि हम अपन संस्कृतिओ कऽ तऽ मैथिलीएकऽ माध्यमसँ बुझैत छियै चाहे ओ गीतके माध्यम से होय या कोनो बिधि व्यवहारके मध्यमसँ होय तऽ सभ मैथिली छै सभ चीजमे मैथिली रचल बसल छै आ सभ भाषासँ मीठ जे छै से अपन मैथिली छै हमरा केओ केओ कहितो छथिन जे अहाँसभ जहन गप करैत रहथिन तऽ अहाँसभके झगड़ा नहि होयत हैत किआ तऽ जब मैथिली लोग बाजैत छै तऽ कखनो कखनो लागल कि जे नहि एकरा सभकेँ झगड़ा भइए नहि सकै छै आ मैथिल लोग झगड़ो करयए तऽ ओहिमऽ पता नहि चलैत छै जे झगड़ा करैत छै